ہیلو جی ارین صاحب بات کر رہے ہیں جی مجھے ایک کبڈ بنوانا تھا اس کے لیے گیا تھا آڈر دینا ہے پھر بیس بائیس بیس کا کمرہ بیس بائیس بیس کا کمرہ ہے جی کمرے میں ہی بنوانا ہے سات سات فیٹ اونچا جی جی اچھا اس میں کیا کیا میٹیریل لگے گا ہماری کیا ہے اچھا آپ بتائیے کتنی لگ جائے گی جی ڈبل والی فل والا بنانا ہے نا فل والا جی جی فل والا ڈیزائن ہمیں بلیک چاہیے جی جی اچھا ڈراز بھی ہوں اس میں اس میں ڈراز بھی ہوں لوکر بھی ہوں جی ٹھیک ہے اور اس میں پائپ بھی لگنا چاہیے جی جی ٹھیک ہے ہاں اور ہینڈل کیسے لگائیں گے اسٹائل والے لگائیں گے یا نارمل اچھا اچھا کیونکہ آپ اپنے حساب سے نہیں لائیں گے آپ اپنے حساب سے لائیں اچھا کیٹلگ دکھا دیں گے اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے

اچھا جی کیا کہنا ہے مجھے چاہیے مجھے کب تک چاہیے مجھے چاہیے دو دن دو مہینہ

اچھا پھر ایسا ہے کہ آپ اپنا مجھے ایڈریس بھیج دیجیے اور کیٹیلاگ کا فوٹو بھیج دیجیے اچھا اچھا اچھا اچھا تو آپ اپنا ایڈریس بھیج دیجیے ہاں میں آپ کو آن کے ملتا ہوں بتائیے ایڈریس بتائیے نوٹ کر رہا ہوں